हाँ मैं समाचार सुनना यूँ पसंद करती हूँ कि देश विदेश की बातें सुनना पसंद है वो हमको न्यूज़ मिल जाती है कि क्या कहाँ पर क्या हुआ कौन सी दुर्घटना हुई क्या खूबी वाला काम हुआ और ये पता चल जाता है कौन प्रधानमन्त्री बना कौन मन्त्री बना कौन क्या बना क्या पंचायत सभा में क्या देखा गया ये कौन बना हमारे पसंद का बना या नहीं बना और ये इसके बावज़ूद हमको ये भी देखना है किस मन्त्री से रोडवेज़ के जैसे मान लिया प्रदूषण फैल रही है पेड़ ज़्यादा कट गए वो नहीं ठीक है और ये पसंद है कि ये सुविधा भी ठीके है किससे मिलनी ज़्यादा है ये या नहीं है ये मतलब ये सब देखना हमको पसंद करते हैं हम न्यूज़ देखना इसलिए पसंद है दिन में तीन बार देखती हूँ रात में सोते समय शाम के देख लिया फिर ग्यारह बजे रात में जब लेटने चले तो फिर देखती हूँ चार पाँच बार देख लेती हूँ कि कहाँ पर का क्या हुआ कहीं ट्रेन पलट गई कहीं क्या हुआ क्या वो नहीं हुआ और राजनीति से हमको लगाव भी है ऐसा नहीं है कि रुचि नहीं है कि देखो राजनीति की बातें मिलती हैं थोड़ी बहुत घर बैठे बैठे ये सब बातें पाई जाती हैं और क्या है राजनीति में जैसे प्रधानमन्त्री अच्छा किया जो भी किया वो अच्छा किया तो इसलिए मालूम हो गया हमको कि जब न्यूज़ देखा कि उसमें पता चला कि ये ये काम हो रहा है या होने वाला है या कर दिया गया तो इससे हमको पता मिल जाता है मालूम हो जाता है और रुचि भी है और समाचारों से समाचार में हम देखा तो हमको कहीं की संशय नहीं रहे गया दिल में कि हाँ कहाँ पर क्या हो रहा है सब हमको न्यूज़ से मिल पता हो जाता है इसलिए हमको पसंद है राजनीति की बातें और राजनीति का माँझा सब अच्छा लगता है देखने में और सुनने में ये जैसे पसंद हैं बातें ये सब बातें हैं और या अच्छाई यही एक है कि मान लिया अब यहाँ घर में हमको गाँव में कौन बताएगा अब इस तरीके से न्यूज़ देख लिया तो हमको पता चल गया कि फलाँ जगह ट्रेन पलट गई या इतने आदमी खतम हो गए यहाँ बाढ़ आ गई वहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ ये सब न्यूज़ देखने से पता चल जाता है ये सब बातें यही लिए राजनीति की बातें अच्छी लगती हैं पसंद भी आती हैं